اتر پردیش میں پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں بہت سے لیڈر گزرے ہیں بہت سے اچھے لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے كام كیے ہیں جنہوں نے اتر پردیش كو ایک مشہور شہر بنایا اس قابل شہر بنایا تاكہ لوگ دور دراز علاقوں سے اس شہر میں زیارت كرنے اور یہاں كے ماحول كو دیكھنے كے لیے آتے ہیں اور صف یہ سب انہیں كی دین ہے ان مشہور لیڈروں میں ایک مشہور لیڈر اكھلیش یادو ہیں جنہیں جن كی حكومت پچھلے كئی سالوں رہی ہے فی الحال تو ان كی حكومت نہیں ہے لیكن پچھلے كئی سالوں ان كی حكومت رہی ہے انہوں نے اپنے حكومت اپنے حكومتی دور میں بہت سارے كام كیے بہت سے طالب علموں كو انہوں نے لیپ ٹاپ بانٹا اس سے غریب بچے جو اپنی تعلیم حاصل كرنے كے لیے لیپ ٹاپ خریدنے سے قاصر تھے ان كے پاس اتنے پیسے نہیں تھے كہ وہ لیپ ٹاپ خرید سكیں اور یہ حكومت كے ذریعے اكھلیش یادو كے ذریعے انہیں لیپ ٹاپ دستیاب ہوا اور انہوں نے لیپ ٹاپ كے ذریعے اپنے بہت بڑے بڑے كام كیے اور اس عروج تک پہنچے جہاں تک كہ امیر آدمی پہنچتے ہیں بہت سے پیسے خرچ كركے اور یہ لوگ جو غریب بچے تھے انہوں نے اپنی محنت سے اور اس حكومت كے دیے ہوئے لیپ ٹاپ كے ذریعے اپنے اس كمال كو پہنچا دیا